آج کل میں عام طور پر اپنے قریبی ایک گاؤں ایک قصبہ پڑتا ہے اس کو سکروری اور چنیا کہتے ہیں وہاں پر میرا عام طور پہ صبح مارننگ میں جانا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھ کے جب میں صبح نکلتا ہوں تو میں تھوڑا چہل قدمی کی نیت سے اور سیر و سیاحت کے نیت سے نیت سے اور لوگوں کو تبلیغ کی طرف دعوت دینے کی نیت سے نکلنا ہوتا ہے اور وہاں پر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں وہاں گھومتا ہوں وہاں کی چیزوں کو وہاں کی ہریالی سے ہریالی سے میں ہریالی سے محظوظ ہوتا ہوں اور لوگو کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں میں رہتا ہوں میرے ساتھ میرے دوست رہتے ہیں اور ہم لوگ جا کے وہاں پر ٹہلتے ہیں گھومتے ہیں اور وہاں جب سورج اپنے طلوع کو سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہم لوگ کی واپسی ہوتی ہے او وہاں ہم لوگ صبح کے صبح کی سرد ہوائیں کھانے کے لیے اور صبح کی تازہ ترین ہوائیں اپنے روم سے نکل کے ہم لوگ سادہ تازہ ترین ہوائیں لینے کے لیے اور بھینی بھینی اوس کے نیچے سے ہم لوگ چلتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کی صحت درست رہے اور صحت صحت یاب رہیں ہم لوگ اس لیے تو ہم لوگ کا آپس میں ہم لوگ کا روزمرہ آنا جانا ان قصبوں میں اور ان دیہاتوں میں لگا رہتا ہے